اسکولی طلباء کو فنونی دستکاری سکھانے کی اگر بات کی جائے تو اسکول میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے اسٹوڈینٹس کو دستکاری سکھائی جاتی ہے جیسے اسکول میں ڈرائنگ بنانا سکھایا جاتا ہے اور رنگولی بنانا سکھایا جاتا ہے جو زمینوں پہ بنتا ہے اور بھی بہت ساری طریقوں سے ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے اسکول میں جس کے ذریعے بچوں کو دستکاری سکھائی جاتی ہے اور اگر بچپن میرے بچپن سے متعلق کوئی بات کی جائے

بہت ساری یادیں جُڑیں ہوئی ہیں اسکول اسکول کے زمانے کی جس میں ہم لوگوں نے کافی دستکاریاں بنائی ہیں دستکاری کی ہیں جیسے ہم لوگ کے بچپن میں گُڑیا بنانا ہوتا تھا روئی سے تکیے سے کپڑوں سے کپڑوں اور روئی ڈال کر گڑیا بنانا اِس طرح کا پہلے سے چلتا تھا ہم لوگ کے بچپن میں اور بھی بہت طریقوں سے مٹیوں سے پلاسٹکوں سے فالتو فلاسٹک سے بھی گُڑیا وغیرہ بنائی جاتی تھی جب ہم لوگ کے دور میں اسکولوں میں اور بارش وغیرہ جب ہوتی تھی تو ہم لوگ کاغذ کی کشتیاں بناتے تھے اور جس کو اگر جہاں کہیں بھی گھر کے باہر پانی جمع ہو جاتا تھا اُس کاغذ کی کشتی کو ہم لوگ اُس میں رکھ دیتے تھے اور وہ اُس میں چلنے لگتی تھی اور یہ دیکھ کر ہم لوگ کو کافی مزا آتا تھا